بہت سی ایسی غلطیاں ہیں جس کو لوگ پہلی مرتبہ ڈرائنگ کرتے وقت کرتے ہیں اور جب میں نے پہلی مرتبہ ڈرائنگ شروع کیا تھا اس وقت میں نے بھی بہت سی غلطیاں کی تھیں اس کی سب سے بڑی جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ چہرے کا جب انسان اسٹیکچر بناتا ہے تو اس میں چہرے کا جو ڈھانچہ ہوتا ہے وہ صحیح سے نہیں بنا پاتا ہے اور اس میں بہت سی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں تو ان غلطیوں سے بچنے کا سب سے جو اچھا طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی کسی بھی چیز کی ڈرائنگ بناتے وقت اس چیز کی تصویر کو سامنے رکھیں اور اس میں ہر چیز کی باریکی کو اچھی طریقے سے نوٹ کرے اور اس باریکی کو نوٹ کرنے کے بعد اس کی فن کاری کو اچھی طرح سنوارے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اسی وجہ سے انہی سب چیزوں کی وجہ سے تصویر میں کشش اور اس میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے